जदूं में पंजमी बिच्च पढदी ही ते मिगी हिंदी पढ़ना बड़ा गै शैल लगदा हा हिंदी पढ़ना मिगी इत गल्ला शैल लगदा हा कि हिंदी जेहड़ी चीज ऐ ओह् बच्चे बड़े गै आसानी कन्नै सिक्खी लैंदे हिंदी जेह़ी चीज ऐ ओह् अस अपने मम्मी डैडी कन्नै बी घर अस हिंदी बिच गल्ल करदे अजकल दे लोक नेईं करदे न हिंदी बिच गल्ल अजकल ते डोगरी ऐ जेहड़ी अज्ज दे जमाने च जेहड़ी हिंदी ऐ काफी सारे जेहड़े बच्चे न ओह् हिंदी बिच अजकल गल्ल करदे न हिंदी साढ़ी क्योकि हिंदी साढ़ी मातर भाशा ऐ और हिंदी मिगी काफी अच्छी बी लगदी ही पढ़ने गी जल्दी बच्चे गी लर्न होंदी ही जल्दी दिमाग बिच्च पौंदीं ही तू हिंदी पढ़ना काफी अच्छा लगदा फिर में ओह्दे बाद में छेमी बिच्च आई जेहदे बिच्च मिगी हिंदी ओर अच्छी लग्गी जेहदे कन्नै मिगी हिंदी पढ़ना और अच्छा लग्गेआ फिर में ओहदे बाद में टैन्थ बिच आई जेहदे बिच इक सबजैक्ट होंदा मैथ होंदा ते मिकी मैथ काफी ज्यादा आजीब लग्गेआ कि काफी सारे बच्चे ना जेहड़े ओह् मैथ बिच बड़े गै घट्ट होंदे मैथ काफी सारे बच्चें गी घट्ट औंदा कि के जेहड़ा मैथ ऐ साढ़ा नुआढ़े बिच्च प्लस माइनस दी बच्चे बड़ी गलतियां करदे ते जेहदे कन्नै जेहड़ा बच्चे दा जेहड़ा मैथस रक्खने दा बच्चे नेईं रखदे बच्चे गी अच्छा नेईं लगदा मैथ और मैथ दा इ'यै है कि अगर बच्चा प्लस दा क्वश्चन गल्त करगा ते पूरा क्वश्चन नुआढ़ा गल्त होई जाना और मैथ रक्खना बच्चे गी ज्यादातर पसंद नेईं करदे ओर हिंदी ऐ जेह्कड़ी ते हिंदी सब्जैक्ट बड़ा गै आसान सब्जैक्ट ऐ जेहदे कन्नै बच्चे अजकल दे अजकल दे बच्चे ते काफी अच्छे कन्नै हिंदी बोल्ली लैंदे ते और ओहदे बाद में जदूं में टवैफ्ल्थ बिच्च आई ते टवैफ्ल्थ बिच आई ओह्दे बाद इंगलिश सब्जैक्ट और मिगी अच्छा लग्गेआ जेहदे कन्नै काफी सारी चीजां में सिक्खियां और ओहदे बाद इक सब्जैक्ट इक सब्जैक्ट मैथ ते हटी गेआ नुआढ़े बाद इंगलिश सब्जैक्ट आया जेहदे कन्नै इंगलिश बिच्च ग्रामर बगैरा होंदी और बच्चे गी ग्रामर बिच्च गै ज्यादा मुश्किल होंदी जेहदे कन्नै बच्चे ग्रामर बगैरा नेईं करी पांदे ना ते इंगलिश मिगी बड़ी डिफीकल्ट लग्गी जेहदे काऱण मिगी इंगलिश काफी अच्छी नेईं लग्गी और फिर मिगी हिंदी सब्जैक्ट ते मिगी काफी अच्छा लग्गेआ जेहदे कन्नै में टवैल्फ्थ करा नी आं जेहदे कन्नै मिगी हिंदी सब्जैक्ट इन्ना अच्छा सब्जैक्ट ऐ कि अस ओह् चीज अस

कि मैथस सब्जैक्ट बिच्च काफी सारे बच्चे अपना दिमाग मैथ दे सब्जैक्ट बिच्च काफी सारा दिमाग लाना पौंदा जेहदे कन्नै बच्चे ओह् चीज नेईं करी पांदे न जेहदे कन्नै बच्चे दा बड़ा गै घट्ट मैथ पास होंदा ऐ ते ओहदे बाद में इलैवन्थ बिच आई और इलैवन्थ बिच्च में इलैवन्थ बिच में इंगलिश ते हर इक चीज बिच हर इक फिफ्थ कोला इंगलिश औंदी ऐ और टवैल्फ्थ तक ते इंगलिश चलदी गै रौंहदी ऐ बच्चे कन्नै पर इंगलिश जदूं में इलैवन्थ बिच आई ते इंगलिश मिगी काफी मुश्किल जेही लग्गी क्योंकि इंगलिश बिच्च बड़ी सारी चीजां होंदियां जेहड़ी आस बचपन बिच नेईं पढ़ियां होंदियां जेह्ड़ियां असें टैन्थ कोला चीजां असेंगी टवैल्फ्थ धोड़ी ओह् चीजां असेंगी औंदियां ते ओहदे बिच्च बच्चे गी बड़ी गै मुश्किल होंदी ऐ ओह् चीज समझने बिच्च और मैथ दे मिगी काफी डिफिक्लट लगदा और ओह्दे बाद इंगलिश ऐ जेहडी ओह् बच्चे नेईं बोल्ली पांदे क्योकि इंगलिश जेहड़ी चीज ऐ ओह् बड़ी गै डिफीकल्ट जेही चीज ऐ कन्नै बच्चा उसी चीज गी नेईं करी पांदा और जेहड़ा मेरे नुआढ़े बाद जेहड़ा साढ़ा